औ हेल' औ औ सार औ औ अ' बे फुंखा नार्जारी माने क्लास नाइनाव हाबनायथ' आच्छा आच्छा औ औ नंगौ नंगौ अ औ औ नंगौ सार अ' स्कुल गनायनि उनाव औ ओरैनो खय घण्टासो जागोन सार फ्रेकथिसा आच्छा आच्छा आच्छा अ' दे दे जागोन सार आंबो माने बे स्कुल गनाय लोगो लोगोनो बायह्रा बायह्रा लानानै थांनो नंदोंमोनथ' मोनसे जायगाआव दा आरायथासोआव गहैयोबा खेबसेयैनो लानानै थांजा सिगोन बियो औ औ जागोन जागोन सार ओमफ्राइ बायह्रानिफ्राय फोरोंग्राफोरथ' फैगोन ना सार बायह्रानिफ्राय फोरोंग्राफोर फैगोन अ अ

औ औ दा दाथ' बांद्राय गाज्रि नंथ'वामोन आरो अ' आच्छा आच्छा आच्छा आच्छा आच्छा सार आंबो ओरै बारा दिथा होनो हालाथ' सार ओरैनो थ' फरायनाया गावबो गोसो होयो दा एसे एनै दस्रानिफ्राय एसे फोरोंनायफोरखौ मोनदेरोबा साबसिन बो जागोन बेखौ नुहुरो नुहुरनाया औ औ औ औ दे दे गोजोनबाय सार मोजां खोथा सारा सारनि सायदनिफ्रायबो एसे माबा लाफादो गथ'आ जाहाथे एनखारेस्ट जायो औ औ

औ औ टेंकिउ सार औ औ औ टेंकिउ